टिकट बुकिङ्ग टिकट बुकिङ्गमे मतलब भऽ गेलै जे आसानी आब ई भऽ गेल छै जे घर बैसल टिकट बुकिङ्ग कऽ लै छिए आसानी आब बहुत आसान भऽ गेलै टिकट बुकिङ्ग करऽके लेल कतहु अगर घर बैसल मतलब कऽ सकै छी टिकट बुकिङ्ग होटलके बुकिङ्ग जेना भऽ गेलै जेना कतहु विदेश मतलब गेल छी ओतौके बारेमे अहाँके नहि पता अछि तऽ मोबाइलसँ टिकट बुक मतलब होटलके बुकिङ्ग कऽ सकै छिए अपडेट यात्रा कि मतलब भऽ गेलै जेना कोनो यात्रा समय प्लेटफॉर्म नम्बर अहाँके नहि पता अछि तऽ ओहो अहाँके जानकारी मतलब प्लेटफॉर्मपर जाइके बाद अहाँके मिल जाएत स्टेशनके या बसके मतलब रिपोर्ट चाही तऽ ओहो अहाँके मिल जाएत लोकेशन आदिके जानऽके लेल मामिलामे ट्रान्सपोर्ट सेक्शनमे आसानीसँ तकनीकीमे कोन कोन सब मतलब मदद होइ छै तऽ इएहसब अहाँ फोनसँ जानि सकै छिए आओर होइ छै लोकेशन आदिके बारेमे स्टेशन या बस मतलब सबके लोकेशन जानऽके लेल आसानीसँ अहाँ फोनसँ जानि सकै छिए इएहसब होइ छै ट्रान्सपोर्ट सेक्शनमे आसानीसँ तकनीकीके बारेमे अगर कोनो खराबी छै तऽ ओहो से पता लागि जाइ छै जे मतलब नहि होइवला छै चाहे होबऽवला छै इहोसब पता चलि जाइ छै